पयलीं भारतांत साडी चुडीदार अशे तरेचे कपडे घालताले आनी खंय देवळांत वयता तेन्ना साडी न्हेसप किंवां बऱ्या तरेचो सगळें आंग धांप्पा सारके कपडे यूज करून देवळांत वचप जातालें आतां फोन आनी टॅलिव्हीजन सगळ्या ह्या माध्यमांतल्यान जे वी विपरीत परिणाम घडल्या आनी आयचीं भुरगीं चडशीं टीशर्ट्स जिन्स सामके शॉर्ट्स घालून फिरतात आनी हाचो परिणाम खंयच्याय तरी दादल्या मनशाचेर पडटा आमी म्हणटात की दादले भुरगेच दादले भुरगे हांचे चुकता पूण म्हाका खंय तरी एक हांव बायल मनीस खरी पूण म्हाका खंय तरी दिसता की आमचेय हितून खूब व्हडली चूक आसा आतां पळोवंक गेल्यार पयलींच्या पिक्चरांनी फूल कपडे घालून पिक्चरां करताले पण आतां जसो पिक्चरांक चड भाव दितात तेचा पेक्षाय पयलीं पिक्चरांक तोच भाव दिताले पयलीं लोक पयलीं सगळ्यो ज्यो हिरोइन आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो साडी किंवां पॅक कपडे घालून हें पिक्चरायज करताले पणून आतां अशें कित्याक म्हाजो एक क्वेश्चन पडटा म्हजेर स्वताचेर पण हांव स्वता खंयूय वचूं साडी विएर करतां तशेंच हांव चुडीदार तेंय बीन फूल नॅक फूल हातीर स्लीव्स अशे घालून हांव विएर करून भायर सरतां आनी म्हजे म्हज्या आंगार दुपट्टा हो सदांच आसता हेंच म्हाका आवडटा आनी सगळ्यांनीं हेंच करचें हें म्हजें सगळ्यांक एक कळकळेची विनंती आसा